मत्स्य व्यवसाय व्यवसाय के लिए विशेष बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है इन इन मछली हाँ मछली का बीज डालने से पूर्व तलबा तालाब को साफ करवाना आवश्यक होता है तालाब तालाब से सभी जलीय पौधों को पौधों को व छोटी छोटी मछलियों को निकालकर आवा आव निकल कर दूर दूर रख देना चाहिए और और मत्स्य पालन करवा निर्माण करवाने के लिए सभी सही सही सही सही सही जगह का निर्माण करवाना चाहिए और उसमें सही सही जगह सही जगह का निर्माण करवाना चाहिए और उसमें बीज चारे और उनकी आदि चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए शुद्ध और उनमें उनमें सबसे ज़्यादा सबसे जरूरी बात ये है कि उसमें पानी पानी को स्वच्छ स्वच्छ जल जल को उसमें तलाब में तालाब में भरवाया जाता है जिससे मछलियाँ उसमें आसानी से रह सकें और उनको किसी चीज किसी किसी को कोई भी कोई भी गंदगी से उनको दूर गंदगी गंदगी से उनको दूर रखना चाहिए ताकी वो उसमें ज़्यादा समय तक जीवित रह सके रह सकें और उसमें तलहटी का निर्माण उसके चारों तरफ उसमें तलहटी का निर्माण करवाना चाहिए और जिससे वो और वो जिससे वह लम्बे समय तक उसमें जीवित रह सकें और उसका रखरखाव रखरखाव बहुत अच्छे बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से रखरखाव जो है उसको बहुत अच्छे से करना चाहिए जिससे मछलियाँ मछलियों को किसी चीज का मछलियों को किसी चीज की दिक्कत न हो उसमें चारे चारे अदि की चारे की भी व्यवस्था करनी होती है मत्स्य पालन व्यवसाय को करने का मत्स्य पालन व्यवसाय को करने के लिए उसमें चारों तरफ से पहले उसकी सफाई की जाती है फिर उसकी खुदाई करवाई जाती है फिर उसमें पानी फिर उसमें पानी डलवाया जाता है फिर फिर उसमें मछलियाँ डाली जाती हैं उसको उसकी भी उसको उसको भी समय के समय से ही उसकी तलाब की भी सफाई करवानी चाहिए जिसमें हमें किसी प्रकार किसी किसी भी प्रकार की गंदगी न हो जिससे उसे मछलियां अच्छे से तैरकर लम्बे समय तक उसमें जीवित रह सकें और चा शुद्ध चारे की व्यवस्था की जानी चाहिए समय समय पे उसको पानी और चारों चारे का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे मछलियों को ज़्यादा जिससे जिससे मछलियों को ज़्यादा तकलीफ जिससे मछलियों को ज़्यादा तकलीफ न हो और वो लम्बे समय तक आसानी से उसमें रह सकें मत्स्य पालन हमारे भारत देश का का एक प्रमुख एक प्रमुख व्यवसाय है जिसको हम सभी लोग बड़े बहुत उत्साह पूर्वक करते हैं मत्स्य पालन के लिए हाँ जगह अच्छी अच्छी जगह का भी चयन करना चाहिए जिससे मछलियाँ उसमें ज़्यादा दिनों तक रह सकें मत्स्य मत्स्य मत्स्य पालन के लिए सही वातावरण का भी निर्माण होना चाहिए उसमें पानी हवा और उसमें सही से और तलाब बहुत बहुत अधिक गहराई बहुत लम्बाई में भी होना चाहिए जिससे वो अच्छी तरह अच्छी तरीके से उसमें भ्रमण कर सकें उसमें सारी जो सुविधाएं होती हैं उनको सब सुविधाओं को दी जानी चाहिए और मछलियों को समय समय पर चारे पानी सही जगह रख रखाव और उसमें हर चीज की व्यवस्था को करते रहना चाहिए जिससे समय रहते उसको हर चीज की मछली पालने से पहले हमको हर चीज की जानकारी को उसमें प्राप्त कर लेना चाहिए जिससे मछलियों को ज़्यादा दिन तक उसमें हम जीवित रह सकते हैं मत्स्य मत्स्य पालन के लिए भारत सरकार हमको ऋण की भी व्यवस्था उपलब्ध करा के रखी हुई है जिससे हमको जिसको किसान को उसमें करने से कोई दिक्कत नहीं आती इसके लिए हमको इसके लिए हमको केंद्र पे जाके इसके बारे में सम्पर्क करना चाहिए जिससे हमको हर तरीके की जानकारी मिलनी चाहिए कब हम कौन सी जगह को हम का चुनाव हमको करने में अच्छा रहता है कहाँ पर हम मछली का रखरखाव कर सकते हैं कौन सी जगह हमको मछलियों के लिए सुरक्षित है